हम लोगों को ऐसा होता है कि कहीं हम लोगों को सफर पर अगर जाना पड़ता है तो ज्यादातर हम लोगों को यहाँ यही नियम है कि मतलब बस वाला सुविधा ज्यादा देखते हैं लोग बस को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कोई असुविधा नहीं होती सुविधा ही रहती है वो पसंद भी करते हैं कहीं तीरथ वगैरह करने गए जैसे कि मैहर हुई और वैष्णो धाम गए यहाँ लो हम लोगो को जाना होता है तो हम लोग आराम से जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है कोई काम क्योंकि ट्रेन वगैरह हुई उसको तो हम रोक नहीं सकते और बस जो होती है तो उसको हम रोक सकते हैं कोई दिक्कत भी आए तो रोक लिए नीचे उतर गए फिर अपने काम किए अंदर आ गएँ और खिड़की वगैरह हैं तो कहीं गर्मी ज्यादा गरम जैसे आपको महसूस हो रहा है तो आप दरवाजा खोल कर हवा भी ले सकते हैं उसमें कोई असुविधा नहीं होती है आराम से आप बैठ भी सकते हैं सफर भी कर सकते हैं और एक दो लोग अगर साथ में आ जाएँ तो फिर बात ही कुछ और होती है क्योंकि बोलते बतलाते आदमी आराम से निकल जाता है सफर भी हो जाता है और आपन दर्शन वगैरह जो भी है आप कर लिएँ उसके बाद निकल लिए वहाँ से तो बस की सुविधा हमारे यहाँ ज्यादा मतलब मांगे हुये हैं वो ज्यादा मतलब अच्छा होता है वो डीजल से चलती भी है कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होती है उसमें वहाँ बैठते हैं आराम से निकल गएँ काफी दूर तक हम लोग जाते हैं ऐसे कोई नहीं है तीरथ स्थान पर गएँ वहाँ बात करने में और ही ज्यादा अच्छा लगता है दो चार लोग अगर मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं होती है हम लोग आराम से रह लेते हैं और जाते भी हैं सफर भी हो जाता है कहीं तीरथ कर लिएँ चले आए साथ में फिर बस में बैठ गए अच्छा लगता है कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है हम लोगों को आगे लोगों को यही मतलब वो होगी कोई दिक्कत नहीं है ना आएगी ऐसी कोई दिक्कत ज्यादातर बस ही पसंद करते हैं हम लोग और कुछ भी नहीं